میرے پسندیدہ پھول بہت سے ہیں جیسا کہ گلاب کمل موتیا بہار موتیا بہار جسے ہم بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی ہمارے گھر میں دعوت ہو تو ہم اس کا موتیا بہار کا ہار بنا کر وہ شخص کو پہناتے خوشی کے طور پر اور موتیا بہار سے ہم اپنی زیورات بھی بناتے ہیں اس سے کئی چیزیں بنتی ہیں جیسا کہ کوئی خوشبودار چیز پاؤڈر جو ہم چہرے کو لگاتے ہیں اسپرے پرفیوم جو ہم اپنے جسم کو لگاتے ہیں اور وہ لاگ جس سے یہ بہت سی چیزیں ہیں جسے ہم سر پر لگا کر اپنے اپنا سنگار کرتے ہیں اور گلاب جو پان بنانے کے طور پر گل گلقند کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے گلاب جو ہر خوشی کے طور پر ڈالتے ہے یہ یہ سب میرے پسندیدہ پھول ہے اسے ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں اور کمل کمل جسے ہم ہم کسی کو پیار کا اظہار کرتے ہوئے دے سکتے ہے اس سے آپ دکھنے میں وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور وہ گندے پانی میں ہی اگتا ہے صاف پانی میں نہیں اگتا ہے